हमरा सबकेँ नीक रेसीपी जे छै अब नीक लगै छै जे सबसँ हमरा सबके मिथिलामे तऽ सबसँ पहिने मछली बहुत आदमी पसन्द करै छी लेकिन मछली केना बनायल जेतै और बहुत आदमीके तऽ एबो नहि करै छै बनबै लए तऽ मछलीके सबसे पहिने काटल छै बहुत अच्छा नहि काटल छै तऽ ओकरा काटिऔ धोइऔ बढ़िऑं से धोएके बाद ओहिमे हल्दी पावडर लहसुन पेस्ट नमक डालिके मिला दिऔ फेर कड़ाही चढ़ाबु ओकरा फेर तेल दिऔ जब गरम भए जेतै सब मछलीके बारी बारीक से बारीक बारीक से ओहिमे दिऔ ओहिमे से सबके फ्राई करि के निकालि दिऔ जब तला गेलै बढ़िऑं से फेर ओकरा निकालिकऽ फेर तेल दिऔ तेल छै तऽ ठीक छै नहि छै तऽ आओर दिऔ ओहिके बाद ओकरामे फोरन दिऔ मिर्ची तेजपत्ता पंचफोरणा दै कऽ लाल होतै तऽ ओकरामे जाकेँ प्याज दय दिऔ लहसुनके पेस्ट दय दिऔ तोरीके पेस्ट दिऔ सबके फेर भूनिऔ भुनयके बाद टमाटर दिऔ धनिया पत्ता दिऔ सबके भुइनके जे हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर डालिके भुजिके फेर ओहिमे पानि दिऔ पानि जब उबैल जेतै तब ओकरामे मछली दिऔ फेर मछली बनि गेलै सबके बहुत अच्छा लगै छै खाए मे ओकर बाद शाकाहारीमे भी पनीर आइकाल्हिके लोगके बहुत पसन्द छै जे मछली नहि खेतै ओकरा लेल पनीरो पसन्द छै तऽ पनीर खइऔ पनीरके भी हल्का फ्राई करि लिऔ तेल डालिके बाद गरम होतै तऽ पनीर दिऔ पनीर फ्राइ भए गेलै तब ओकरामे मसाला दिऔ मिर्ची प्याज फेर ओकरा प्याजमे हल्का नमक दय कऽ मिलाके तब सब पाउडर दिऔ हल्दी मिर्ची धनिया जीरा पाउडर सब डालि कऽ टमाटर पेस्ट हल्का लहसुन आओर पेस्ट मसाला भुजि कऽ पनीर मसाला डालि दिऔ ओहिमे तनि भुजि दिऔ हल्का पनीर फ्राइ वाला गिराकऽ भुजि कऽ हल्का पानि दए कऽ फेर पनीरके बनैऔ आओर ओकर बाद पनीरमे पुरियो पसन्द करतै या रोटी पुरी बढ़िऑंसँ कचौड़ी बना लिअ ओहिमे सब आदमी आटा गुइथके सब आदमी पुरी सब आदमी खइअउ